جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ علی گڑھ ضلع میں کچھ قابل ذکر مقامات یا تاریخی مقامات کون سے ہیں کیا وہ سب کے لیے کھلے ہیں یا لوگوں کو ایسے جگہوں پر جانے سے پہلے رسائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے لوگ اکثر فارغ وقت میں گزارنے کے لیے کہاں جاتے ہیں تو علی گڑھ ضلع میں بہت سے مقامات تاریخی مقامات ہیں جہاں لوگ گھومنے جاتے ہیں جیسے کی لائبریری ہے مسجد ہے قلعہ ہے مندر ہے اور سر سید ہاؤس ہے اور پھر اس کے بعد یہ بہت سارے ہال ہیں تو جب فارغ ہوتے ہیں لوگ تو وہاں گھومنے کے لیے جاتے ہیں